जय झूलेलाल भैया अचो जी भैया हा हा जरूर छा ॾेखारियाव जी जी जी हा ऐं तव्हांखे साइज़ कहिड़ी खपव एक्सिल डबल एक्सिल या कीअं खपवन जी जी त मां इहो पीस ॾेखारियांव थो जी सभनीनि खां पहरीं तव्हां इहो पीले कलर में इहो ॾाढो बढ़िया पीस अथव तव्हां इहो रखो हल्दी रसम ते तव्हांजे सॼे परिवार में बढ़िया लॻदव तव्हांजे पापा बि अ तव्हां पापा लाइ हीअ वैराइटी वठो ऐं वॾे भाउ लाइ ऐं इहो तव्हांखे इहो बढ़िया पीस अथव इहो रखो तव्हां हा थी वेंदव न तव्हांखे मिली वेंदव हुन तरह जो जी जी जी हा त हिकु इहो रखो हा जी शेरवानी में हिकु हिकु इहो अथव हा त हे ॿियो पीस इहो सुठो अथव हिनमें ॾिसो तव्हां डायमंड जो लुक ॾाढो बढ़िया थो अचेव तमामु बहितरु पीस अथव ऐं काफी सुठो लॻंदव पाईण खां पोइ जरूर मां तव्हांखे ॾेखारियां पियो इहो पीस तव्हां हिकिड़ो इहो पीस तव्हां ॾिसो इहो कीअं थो लॻव जी जी ऐं क़्वालिटी बि सुठी अथव तमामु बहितरु क़्वालिटी अथव तव्हां इहो पाइंदव हिनमें तव्हांखे सुठो माने सुठो लॻदव ऐं इहो हिकिड़ो पीस तव्हां इहो तव्हां बि खणो इहो पीस हिनमें पीस इनमें ॿियो माने सेम न खणो हिनमें इहो पीस जेको तव्हांखे लाइट कलर ॾेखारियोमाव न वाइट बेस ते अथव इहो तव्हां रखो हा हिकु सेकंड उहो बि थो ॾेखारियाव चालू रखो इहो ॾिसो इहो पीस कीअं आहे हा त भले इहो पैक करे वठो हां इओ सभु क़्वालिटियूं सुठियूं लॻव ओके हा त इहो पीस मां पैक करे थो ॾियाव जय झूलेलाल